मैंने जीवन में बहुत सारे काम किए है बहुत सारे अच्छे काम किए है मेरे माता पिताओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है जीवन में जिस जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जीवन की जो कि जीवन में मैंने कभी भी की को किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की है ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा किया है ये मेरे सभी घरवालों के संस्कार है माता पिता के संस्कार है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा है इसलिए और मैंने कभी किसी तरह की चोरी नहीं की है इस बात पर मुझे सबसे बड़ा गर्व है अपने आप पर और मैं इसके लिए सबसे बड़ा योगदान अपने माता पिताओं को रखता हूँ जिससे मैंने घर में बहुत सारे अच्छे काम किए है सभी के साथ मिल जुल कर रहा हूँ